नमस्ते पौधा लेना है तो हमारे यहाँ तो एक पौधे बीस रुपये का मिलता है नहीं तब दूसरे जगह से ले लीजिए कैसे कम होगा कितना कम कर दें नहीं पाँच में तो नहीं पड़ेगा आपको मैं दस रुपये लगा दूँगी चलो तो किसान आदमी हो तो कहीं से ले लो हमारे यहाँ तो हमारे बगीचे में तो इतना ही क्या कहते हैं पौधा महंगा मिलता है तो आपको दस रुपए में दे देंगे लेना है तो आप ले लीजिए अच्छा तो दस में तो लगा रहे हैं आप ले लो ना पाँच में लें

महंगा है तो कहीं से आप दूसरे बगीचे से ले लीजिए ना हमारे तो हम बता रहे हैं ना कि हमारे बगीचे में इतना महंगा मिलता ही है हाँ वो तो जान रहे हैं किसान आदमी तो हो कम करके दे दें चलो अच्छा भैया ठीक है कर देंगे कितना कम कर दें हाँ तो मैं बता रही हूँ जितने में हैं हमारे बगीचे में जितने पौधा एक पौधा दस रुपए में मिलता है वो हम आपको एक पौधा दस रुपए में तो बोल रही हूँ दूर हैं कहाँ से दूर तो दूर तो है तो मैं बता रही हूँ ना हमारे बगीचे में इतने महंगे पौधे हैं ही अब दे तो रहें हैं ले लो ना चलो अच्छा ले लो